इत्थै असंपतालै च इन्नी मुश्कल ऐ कि पैह्लें नम्बर पर्ची गै नेईं कटोंदी पर्ची बी लाइनै च कटाने पौंदी ते जेह्ड़ा जैदा मरीज होंदा बचारा ते फ्ही उस्सी ओह् करदे केह् इत्थुआं ओह् खाल्ली डाक्टर तक पुजदा ते उस्सी रैफर करी ओड़दे लेई जाओ इस्सी जम्मू लेई जाओ अग्गें ओह् जम्मू जाने शा पैह्लें गै ओह् खत्म होई जंदा केईं केईं इन्ने सीरियस होंदे लोक ते इस आस्तै अस एह् सोचने आं भाई इत्थै बी कोई थोह्ड़ा बहुता देना चाहिदा इत्थै किस शैल हास्पिटल बनी जाऽ शैल मलाजम होन अच्छे अच्छे डाक्टर होन जिं'दा के लोके दा ट्रीटमैंट इत्थै गै होई जाए ते बाह्र जाने दी जरूरत गै नेईं पवै ते अगर कोई ऐक्सीडैंट केस होई जाऽ ते फ्ही ते उस्सी चड़ीगढ़ भेजदे जां फिर लुधियानै भेजदे ते जैदा कोई बड़ी बड्डी बमारी होग तां बी उत्थै गै भेजना इत्थै ते कोई लाज होंदा नेईं ऐ इत्थै दियां जनानियां तकरीबन जि'नें गी बच्चे होने होंदे उ'नें ई बी इत्थूं रैफर जम्मू गी करी ओड़दे तो ओह् रस्ते गै जंदे तक अद्धियां ते केईं बचारियां ते खत्म होई जंदियां अस एह् सोचनें नेईं ते इत्थै कोई बैड्ड दा अरेंजमैंट है हून पिच्छें जेही बच्चे बमार होए ते उ'नें गी टट्टियां उल्टियां लग्गियां ते उ'नें ई इक इक बैड्डै उप्पर त्रै त्रै बच्चे हे रक्खे दे इन्ने बैड्ड बी नेईं हैन इत्थै कोई इस आस्तै गवर्मैंट गी सोचना चाहिदा ते एह्दा भाइ करना चाहिदा ते साढ़े उघमपुरै च बी अच्छे अच्छे हास्पिटल होन तां के लोकें गी इत्थै गै सारियां स्हूलतां मिली जान बाह्र जाने दी जरूरत नेईं पवै ते इत्थै जैदा ग्राईं लोक गै रौंह्दे न ते इन्ना कोई माडर्न सिटी है नेईं दे इन्ना करदे बचारे मजदूर न ध्याड़ी लाने आह्ले लोक न सारे ते इन्नी फैसिलिटी ओह् अपने बच्चें गी देई नेईं सकदे हैन ते ना गै कोई बमार गी देई सकदा ते दबाई जेह्ड़ियां ओह् हास्पिटल जागे होर ते होर जेह्ड़ा इनजैक्शन लाना ओह् बाह्रा गै लैना पौंदी ऐ हर चीज बाह्रा गै लैना पौंदी ऐ हास्पिटल कोई फैसिलिटी है गै नेईं ऐ साढ़े इत्थै उधमपुर च